جی ہاں ایسی بہت سی چیزیں تھیں جس كا مجھے بعد میں احساس ہوا كہ اس كا كوئی گہرا معنی یا اہمیت نہیں ہے جیسے كہ اسكول ٹائم پر میں نے اپنی ڈرائینگ بک میں ایک گریٹںگ كارڈ كا ڈیزائن بنایا تھا جس كو بعد میں میری میم نے میرے ٹیچر نے چیک نہیں كیا بولی میں نے اس سے بولا ہی نہیں بنانے كو تو تم نے كیوں بنایا اور یہ بالكل بھی اچھا نہیں تھا اس كا كوئی معنی نہیں تھا كوئی بھی ڈیزائن اچھ صحیح سے بنا نہیں تھا تو اس لیے انہیں بالكل بھی پسند نہیں آیا تو جو محنت میں نے اس ڈرائنگ پہ كی تھی وہ بالكل ہی بیكار ہوگئی بعد میں مجھے احساس ہوا كہ اس كا كوئی بھی معنی نہیں ہے كوئی بھی اہمیت نہیں ہے